گھر کے گھریلو فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جس سے ہم کاڑھا بنائے تو ہم کو سردی یا زکام ہو گئے تو وہ کم ہو جاتی ہے اس میں ہلدی ڈالتے گرم مسالے ڈالتے کاڑھے میں کاڑھے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہم آپ کو انڈا ابال کر اس میں کالی مرچی نمک ڈال کر بھی کھانا چاہیے جس سے ہماری گلے میں درد ہر چیز جاتی اور گرم پانی کر کر پینا چاہیے ہمیشہ کئی اس سے ویٹ بھی کم ہوتا